नमस्ते नमस्ते हाँ है जी हाँ मिलेगा क्यों नहीं हमारे यहाँ सब है

ऐसा है ना कोई दिक़्कत नहीं आएगी हमारे यहाँ सब पार्किंग है सब खड़ी करने का व्यवस्था सब लगा दिए हैं कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कोई दिक़्कत आएगी

हाँ हाँ सब बहुत बी आई पी दोस्त आ गए आप जो चहिएगा वह मिलेगा हाँ हाँ सब कुछ व्यवस्था है सब जो भी सब सब टेबल हैँ सब नहीं कोई दिक़्कत नहीं हैं टेबल है चारपाई है और सब जो भी व्यवस्था रुक रुकने का मतलब और ए सी है हाँ जो भी मतलब खाना मतलब चॉइस आप करेंगे वह सब मिलेगा सब कुछ भी यह है सब तो एक दम भरपूर व्यवस्था रहतइ है एनी टाइम मतलब सब आपको कहना नहीं पड़ेगा आप जो भी माँगोगे वह भी मिलेगा हाँ हाँ सब सब व्यवस्था है भाई यहाँ कोई कमी नहीं है आप जो भी चाहिए वह भी मिलेगा नहीं नहीं दिक़्कत क्या होगी वहाँ तो भाई वह तो रेस्टोरेंट है वहाँ तो आते जाते रहते हैं कस्टमर वहाँ कोई दिक़्कत नहीं है सब कुछ सब कुछ जो इच्छा होगा वह मिलेगा हाँ ऐसा नहीं है कि मतलब जब भी आप इनव्हाइट करेंगे वह सब व्यवस्था हो जाएगा सब सब कुछ है कोल्ड ड्रिंक है सब और सब चीजैन हैं जो भी मतलब आपको मतलब लेना है कि नहीं लेना है ठीक है हाँ हाँ ठीक है ठीक है हाँ हाँ रखते हैँ नमस्ते